कहैं भी अगर परबचन होलै तऽ मैथिली भाषामे केओ बात अगर खिस्सा कहलक सुन्दरसँ अच्छा लगैत छै सुनैमे कबिता भी मैथिलीमे छै तऽ पढ़ैमे भी अच्छा लगै छै हँ जे कबिता सुनैमे भी अच्छा लगै छै मैथिली भाषामे छै छू बोलै छियै तऽ जैसे मैथिलीमे कहैं अगर अच्छासँ बिआह बिआह भी होय छै तऽ मैथिलियेमे गाबै छियै गीत ओत करै छियै भजन भी मैथिली भाषामे करै छियै जैसे कि अगर महादेबे कऽ बात होय छै तऽ मैथिलिए भाषामे समझाबै छियै भाइ बहिन कऽ जे महादेब कऽ चेला बनि जा एलियै मैथिली भाषा बहुत सुन्दर छै हमरा यहाँ बिहारमे मैथिली भाषा चलै छै सब कऽ समझाएल जाएत छै मैथिली भाषामे ताकि ठेठी भाषामे समझेलाके बाद आदमी अच्छासँ मतलब समझै भी छै ओ बात कऽ अमल भी करै छिकै आ हिंदी भाषा कोइ ओतना समझि नहि पाबै छिकै जे अगर जे मुरूख छै ओकरा अगर ठेठी भाषामे समझाबै छियै कोइ भी बात तऽ ओ जादा पकड़ मानै छै ओ बात समझै छिकै अगर अगर गीते गाबै छियै मैथिलीमे मैथिली भाषामे कहि कऽ तऽ ओ अपना जे छै भाए बहिन भजनके भी सुनै छिकै समझै छै ओ पकड़ै छै आ ओ गाबै भी छिकै आ कहैं भी जाए छियै केओ भी अगर बच्चे छै केओ अगर ठेठी भाषामे बोलै छियै मैथिली भाषामे तऽ ओ भी पकड़ मतलब छिकै ताकि हमे अगर पढ़ाइमे भी अगर बच्चा कऽ सीखबै छियै तऽ पहिले हमे मैथिलिए भाषामे कहै छियै जे पढ़ियै पढ़ियै बच्चा कऽ अच्छा शिक्षा भी मिलै छिकै ओहि भाषा से जल्दी बच्चा अथी नहि कए पाबै छै अगर मैथिली भाषामे केओ भी समझाबै छियै किछु भी तऽ ओ जल्दी बच्चा समझ पाबैत छै